बचपन में अ मां अमृतसर वियो हुयुमि मुंहिंजे पूरी फैमिली सां गॾु तॾहिं हुते गोल्डन टैंपल में दर्शन करे जॾहिं असां ॿाहिरि निकतासीं त हुते ॾाढा घटि पैसा खर्च कया हुते असांजो होटल बि पासे में हुयो हुते ॾाढे घटि भाव में होटल मिली वियो ॾाढे घटि भाव में सफ़र थी वियो ऐं ॾाढे घटि भाव में असांखे अ रोटी पाणी जो बि इंतज़ाम थी वियो हुयो त हिन हिसाबु सां मुंहिंजो हुते अ किफ़ाइती सफ़र कयो